आसामाव गादबजानाय एबा गोग्लैसोनाय हारिफोरनि गेजेरावहाय गोजौ सोलोंथाइखौ मोनहोनो थाखायहाय सरखारा गोबां बे बादिनो सुबुरुनफोर लादों जेरैहाय स्कलारशिप होनाय एस टि अ बि सि बेफोरबादिनो थाखायहाय आरो माखासे इडुकेसनेल लनसफोर होनाय बेफोरो पि एस इउ फोर होयो प्राइभेट बेंक्स बेफोरो होयो माखासे गोजौ थाखोयाव फरायनो थाखायहाय गोबां बेबादिनो अनसुंथाइफोर होनायबो जों नुनो मोनो बेबादियैहाय माखासे गोजौ थाखोयाव फरायनो हानाय बे गोग्लैसोनाय गोग्लैसोनाय हारिफोरखौहाय बेबादि होनाय आरो लकेलनिबो बे बादिनो माबा एम एल ए फान्डफोर होनाय मानाय बेफोरबादिखौ नुनो मोनो